بتائیے میں جی بتائیے بتائیے معافی چاہوں گا جی جی سر اگر ایک ٹائر چینج کراتے ہیں تو آپ کا لگ بھگ نو ہزار روپیے کے قریب کچھ خرچہ آئے گا اگر آگے کے دونوں ٹائر چینج کراتے ہیں تو ٹوٹل سولہ ہزار روپے خرچ آئے گا یہ تو بہت اچھی بات ہے سر اس سمے مونسون آفر بھی چل رہا ہے کمپنی کا اگر آپ چاروں ٹائر ہمارے سے ہی چینج کراتے ہیں تو ٹوٹل ڈسکاؤنٹ کر کے آپ کو چاروں ٹائر تیس ہزار روپے میں پڑ جائیں گے اور جس میں کوئی سروس چارج بھی نہیں ہوگا سر وہ کمپنی میں واپس جاتے ہیں وہ پرانے ٹائر جو ہوں گے وہ آپ کو نہیں ملیں گے وہ تو خراب ہو چکے ہیں آپ کے تو کسی یوز کے ہوں گے نہیں ہو تو وہ چاروں ٹائر کمپنی میں واپس جائیں گے تو اس پہ کمپنی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ریسرچ بھی کرتی ہے کہ کس کس وجہ سے ٹائر خراب ہوئے ہے اور ہم کس طریقے سے ان کو بیٹر کر سکتے ہیں تو وہ چاروں ٹائر کمپنی میں واپس چلے جائیں گے تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کب کرانا چاہتے ہیں ایک ٹائر نو ہزار روپے کا سر میں نے آپ کو بتایا تھا دو سولہ ہزار کے اور اگر چاروں کراتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ کر کے اور جس میں کوئی سروس چارج بھی نہیں ہوگا وہ چاروں تیس ہزار روپئے میں چینج ہو جائیں گے تو آپ کب کرانا چاہیں گے سر پہلے سے ہی کافی ڈسکاؤنٹ کیا ہوا ہے کمپنی میں اس کے اندر جو ٹائر چینج کرانے کی لیبر کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی کمپنی نے ڈسکاؤنٹ کیا ہوا ہے اس کے اور بھی تو اگر آپ ایک کے حساب سے بھی دیکھیں تو چار ٹائر آپ کے بیٹھے ہیں چھتیس ہزار روپے کے پلس اس کے اوپر آپ کو لیبر چارج دینا ہوتا ہے تو ہماری کمپنی چار ٹائر تیس ہزار میں دے رہی ہے اور کوئی لیبر چارج بھی نہیں کر رہی ہے تو چھ ہزار پلس لیبر چارج کا تو آپ کو موٹا موٹا ڈسکاؤنٹ ہو ہی رہا ہے تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا سر آپ کب کرانا چاہیں گے سر یہ سروس والا کام سنڈے ہی زیادہ ٹھیک رہتا ہے کیونکہ اس میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے تو آپ بیٹر ہوگا کہ آپ سنڈے گاڑی چھوڑ دیں تو آپ کو آفس جانے کی بھی دقت نہیں رہے گی تو سنڈے صبح چھوڑ دیجیے گا آپ ہمارے پاس شام کو لے لیجیے گا تو شام تک یہ چاروں ٹائر کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ کے اور پیمنٹ آپ کام ہونے کے بعد کر سکتے ہیں شکریہ سر شکریہ